थोरा सालनि खां पहिरीं अजमेर जिले में ॾाढो बदलाव आयो आहे ॾाढो सुठी तरह इन पंहिंजी अर्थ व्यवस्था खे बदलियो आहे अजमेर जिले जी बुनियादी ढाचो पहिरी खां ॾाढो सुठो थी वियो आहे हिते काफ़ी बदलाव थिया आहिनि जीअं त हिते ॾाढी सुठी लम्बी ब्रिज ठही आहे हिन ब्रिज तां घणई साधन आसानी सां पार थी सघनि था बसूं टेक्सियूं स्कूटर कारूं हिन ब्रिज तां आसानी सां पंहिंजे रस्ते ते पहुची वेंदियूं आहिनि छाकाणि त अजमेर शहर ज़िलो यात्री उते घणई ईंदा आहिनि पुष्कर में अजमेर में दरगाह आहे क्षेत्र में यात्री ईंदा आहिनि त उन्हनि लाइ ॾाढी सुठी सहूलियत थी वयी आहे ऐं हिते विकास बि ॾाढो सुठो थियो आहे हिते सत अजूबा ठहिया आहिनि जिते माण्हू उन्हनि खे परियां परियां खां ॾिसणु ईंदा आहिनि चङो परिवर्तन थी वियो आहे त अजमेर जिले में जे के पर्यटक ईंदा आहिनि उन्हनि पर्यटन खे घुमण जो हिकु ॾाढो सुठो स्थान मिली वियो आहे त रेलवे ते जेके माण्हू आहिनि टेक्सी ड्राइवर उन्हनि जी ॾाढी सुठी कमाई थी रही आहे किराना स्टोर वारनि जी बि ॾाढी सुठी कमाई थी रही आहे